मैथिली भाषा हमरासबके एगो उत्पन्नजनक अइ जेनाकि एकर व्याकरणमे विद्यालय कहै छै जे विद्यालय तऽ विद्या जोड़ आलय बराबर विद्यालय तऽ विद्या भऽ गेलै अलग आओर आलय भऽ गेलै अलग आओर ओहिमे आ के उच्चारण अलग छै आओर विद्याके उच्चारण अलग छै दुनू जोड़ि दै छिए तऽ भऽ जाइ छै विद्यालय तऽ ओहिना व्याकरण छै व्याकरणोमे व य सँयुक्त छै ओहिमे आ आबि जाइ छै तऽ आ अपना आपमे अ आ हर्सइ दीर्घिकार हरसुकार ईसब एकटा अपनेमे अकारान्त शब्द छिए जकरा कि कोनो लिङ्ग लकार या कोनो भी शब्द नहि काटि सकैए ओ आ या इ हर्सइ ओ वएहटा शब्द हेतै जेकि हमरा अहाँके व्याकरणमे जोड़ि दै छै जेना हम कहलहुँ विद्यालय विद्या जोड़ आलय जेना व्याकरण कहलहुँ व्या जोड़ करण बराबर व्याकरण तऽ ओहि तरहसँ इहो छै जेना मैथिल छै तऽ मैथिल ओहोमे तऽ छै मैथिल आओर ओहोमे छै जेना भाषाजनक छै ओहोमे कोनो भी प्रकारसँ अ आ आबितेटा छै ओहिना हम कहलहुँ व्याकरण छै हिन्दी छै अथी कहलहुँ विद्यालय कहलहुँ विद्यार्थी कहलहुँ विद्यार्था कहलहुँ तऽ ओहिना ओहिमे आ के उच्चारण छै ईसब ओकर उदाहरण भेल